बायदि बायदि रोखोमनि मुलि बिफांखौ संनाय खावनायाव ओंख्रिबायदि संनानै जानाय जायो एबा संखानाय ओंख्रियाव होदेरफाना संनाय जायो एबा बाथोन देनानै जानाय जायो माखासे मुलि बिफांफोरनि मुंफोरान जाबाय उसुमै मानि मुनि जोगोलावरि थुलसि फुदिना मुदुफुल बिलाइ बायदि बायदि उसुमै आरो मुदुफुल बिलाइ बेबायदि मुलि बिफांफोरखौ ओंख्रि बायदि संनानै जानो हायो उसुमैया गगा मोननायाव जानाय जायो बियो गगा मोननायखौ गाहोयो बेबायदिनो मानि मुनि थुलसि बेफोरबायदि मुलिखौ देग्लिनानै बाथोन जानाय जायो एबा साहायाव होसननानै फुदुंनाय जायो बेजों गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानाय बेफोर गासै बेरामफ्रा खारो आङो बोथोर सोलायफ्रोमबो गगा मोनबाय थायो बेनिखायनो आङो बोथोर सोलायफ्रामबो बे उसुमै बिलायखौ दाव बेदराव संजानानै जानांगौ जायो बेनिखायनो आङो एबारनिफ्राय बे उसुमै बिफांखौ गायनो नागिरदों